अस कुएं कोला पानी इस करियै कड्ढी सकने आं सारें कौलां पैहलें असें इक बाल्टी लैनी ओह्दे कन्नै रस्सी बन्ननी ते उसी लटकाई लैनी उत्थै इक टायल जेहा रक्खे दा हुंदा ओह्दे कन्नै लटकाइयै उसी नीचे उसी थल्लै छंडना तुस इसी खिच्चना ते ओह् पानी बाहर आई जंदा ते एह् था साढ़ा बाल्टी कन्नै पानी कड्ढना ते एह् हा साढ़ा कुएं आह्ला ते हून अस सनान्ने आं तुहेंगी बिजली कन्नै कियां कड्ढना सारें कोलां पैहलें असें इक मोटर लैनी ओह् लानी उत्थै ते मोटर लाइयै बिजली आन करनी ते ओह्दे कन्नै पाइप लानी ते ओह् पानी खिच्चदी रौहंदी ते साढ़ा पानी बाहर आई जाना एह् हा साढ़ा बिजली कन्नै करने दा प्रोसेस